हाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के एक बार गजानन जी बनाए थे और एक बार हमने चॉकलेट के गजानन जी बनाए थे मिट्टी के गजानन जी हाँ बस ऐसा होता है कि उनको थोड़ा सा रूप देने में थोड़ी सी तकलीफ आई थी क्योंकि हम अभी इतने अनुभव वाले नहीं है कि हम एक बार में ही जैसे भगवान दिखते हैं हम वैसा ही फोटो या मूर्ति बना दें ये चुनौती आई थी की कभी ऐसा लग रहा था के कान उनके बराबर उनके मुँह के अनुसार है या नहीं यह सब चीज़ें आई थी यह तब दोनों तरह के गजानन जी बनाए थे तब दोनों तरह में यही परेशानी आई थी कि हमसे जो माँप है वो सही बैठा नहीं जा रहा था कि कितना क्या होना चाहिए तो हाँ काफी बार बनाई उसको फिर बिगाड़ी फिर बनाई ऐसे कर कर हमने पाँच से छः बार ऐसा किया उसके बाद हमारी जो मूर्ति है अच्छी बनी थी जैसा दूसरे कलाकार बना सकते हैं जो मूर्तिकार हैं वैसी नहीं थी बट हाँ फिर भी अच्छी बन गयी थी